नमस्कार नमस्कार दूध चाहिए दूध कैसे आप बेच रहे हैं

दूध में पानी ओनी नहीं न मिलाए हैं कैसे रेट के दे रहे हैं आप

क्या रेट का है कौन दूध

नहीं न हम उचित रेट देंगे लेकिन पानी न रहे लड़कों को पीने में के लिए देना है गाय की दूध गाय की दूध दे दीजिए तो अच्छी रहेगा

हाँ तो कोई कम रेट का दे रहा था दूध तो इसलिए पूछे हैं कि आप भी कम कर दीजिए कुछ

सामान तो सामान क्वालटी अच्छी होनी चहिए ये नहीं कि पानी डाल कर दे दीजिए नुकसान करे

बकरी का नहीं चाहिए गाय का ही दूध चाहिए लेकिन ग्वालटी होनी चाहिए पानी नहीं होनी चाहिए उसमें फ्रेस होना चाहिए जिससे नुकसान देसी गाय वाली दूध चाहिए न जो पीने से स्वास्थय ठीक रहे उत्तम रहे नहीं नहीं दूध महीने पर पैसे महीने पर ले जाया करिए एक दिन द्वि दिन रोज पैसा रोज का रोज होना चाहिए ठीक है अब नमस्कार